पक्षीके तऽ बहुत देखने छियै लेकिन पक्षीके दिशा पता लगबयसँ एहिसँ पता चलैत छै कि आन्हर कनाह केना है जबकि ओ उड़ान लैत छै तऽ मतलब कोनो चीजमे जाके टकरा जाइत छै तऽ ओहिसँ ई पता चलैत छै कि कोन पक्षी आन्हर छै ओकरा पकड़िके जे छै ओकरा शान्ति ठण्डा जगह पर बैठाओल जाइत छै आओर ओकरा शान्तिसँ देखबाक चाही की केना होना चाही नहि होना चाही ओकर बाद जे छै पक्षी छुपल रहय छै कतहुँ तऽ ओकरो देखय छियै बहुत अथी विचलित होइ छै अपना मनके जे किआ एना ई पक्षी बसिल छै एहिठमा कोनो बात छै लँगड़ाकऽ चलैत छै ओकरा ठेस लागल छै या चोट लगल छै तऽ ओकरा जे छै हर हमेशा देखभाल करना चाही देखभाल करयके बाद आओर पक्षी जे छै आन्हर किआ भए जाइ छै ओकरा कोनो चीजसँ तगड़ा चोट लागि जाइ छै तबे जाके ओकर जे छै दिमाग पर असर पड़ि जाइ छै तऽ ओ आन्हर भए जाइत छै आओर ओकरा जे छै आन्हर ओकरा ठीक कैल जाय ओकरा डॉक्टरसँ पशु चिकित्सालयमे देखाओल जाय तऽ ओ ठीक भै जाइ छै अपनासँ खुदसँ तऽ नहि कए सकै छियै ठीक फिर भी कोशिश करै छियै तऽ ओकरा ठीक करयके कोशिश करैत छियै उड़ान भर